मुझे सबके हाथों का खाना बनाया पसंद आता है क्योंकि मैं कभी खाने का अपमान नहीं करती हूँ लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे कुछ बढ़िया खाने का मन है तो मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे हाथ से बनाके खाऊं तो मुझे ज़्यादा संतुस्टि होगी और रही बात सिखाने की तो मैं सब को जो अपनी रेसिपी है मैं आसानी से सब को बताती हूँ और वो लोग वैसी ही बना भी लेते हैं फ़ैमिली में भी काफ़ी लोगों को बताया है तो वो भी परफ़ेक्ट बना लेते हैं जैसा मैं बना बनाती हूँ और उनको सिखाती हूँ जैसा